بائک کے طبیل سفر میں میں صحت مند کیسے رہتا ہوں میں اس لیے صحت مند رہتا ہوں کیونکہ میں ٹائم ٹائم ٹو ٹائم سمے ٹو سمے سمے پہ کھانا کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں رکتا ہوں ٹھہرتا ہوں کیونکہ درد نہیں ہو پائے کمر میں درد ہو جاتے ہیں زیادہ دیر سفر کرنے سے اور اچھے سے رکتا ہوں نماز پڑھتا ہوں پھر چہل قدمی کر لیتا ہوں کہ تھوڑا ایکسرسائز ہو جائے اور اسی طرح میں سفر کا سلسلہ اسٹارٹ کر دیتا ہوں میں نے ایک بار دہلی گیا تھا بہت لمبا سفر تھا لیکن ہم نے سب سارے نیم کو فالو کیا اور اس کو اسپیڈ نہیں چلاتا ہوں کیونکہ بہت ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں روڈ پہ بہت حاادثہ ہوتے ہیں اور اسپیڈ چلانے سے کیا ہے کہ اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان ہوتا ہے ہم بہت ایسے حادثہ دیکھے ہیں جوکہ سامنے سے اوورٹیک کرنے سے کسی کو راستہ دینے سے ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہم سفر کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ضرورت کے سارے سامان دوا کھانا پینا اور پانی دوا سب کچھ لے کر ساتھ میں چلتا ہوں اور اسی طرح اور کیا ہے کہ اس میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں کہیں گاڑی خراب ہو گئی تو مکینک کا یہ کرنا تو میں سارے سامان گاڑی کا جو استعمال ہوتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی لے کر چلتا ہوں اور بہت کچھ سیکھ سیکھے ہوا سیکھ سیکھ سیکھا ہوا بھی کہ اپنے خود سے گاڑی کو ٹھیک کر لیتا ہوں کہ کبھی ایسا ضرورت پڑے تو میں خود سے کام کر لوں اور اسی طرح اور اچھے ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہوں کہ بیمار نہ پڑ جاؤں سب کچھ دیکھ دیکھتے ہوئے ہم لوگ اچھے کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور زیادہ دیر چلانے سے کیا ہے کہ کمر میں درد ہو جاتا ہے تو میں دوا لیتا ہوں کمر کے درد کا منھ وغیرہ یہ سب رکھتا ہوں کیونکہ راستے میں دوکان وکان نہیں ملتی ہے تو اپنے سامان کو لے کر چلتا ہوں ساتھ میں اور کمر درد ہوتا ہے کیونکہ زیادہ دیر سفر کرنے سے ایک ہی جگہ پہ رک کے چلنا بیٹھے رہنا تو اس میں درد ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے اور رکتا ہوں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں اور اسی طرح اور دلی پہنچنے کے بعد ہم لوگ کو بہت سارے یہ نیا نیا جگہ رہتا ہے کہاں جائیں نہیں جائیں روم کا روم کا ہوٹل کا سب کچھ کرنا پڑتا ہے کوئی ساتھ نہیں رہتا ہے اور خود سے ہی کرنا پڑتا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں روم ووم لیتے ہیں آرام کرتے ہیں اور سفر میں بہت ساری کٹھنائی آتی ہے پریشانی آتی ہے کیونکہ یہ سفر میں اکیلا رہتا ہوں کوئی نہیں یا سنسان ایریا رہتا راستہ رہتا ہے اور اسی طرح حادثہ بھی دیکھنا ٹریفک رول کو دیکھتے ہوئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ نیا جگہ رہتا ہے ہم لوگ کو پتہ نہیں رہتا ہے کیا کرنا نہیں کرنا ہے تو بہت ہی آرام سے اور گاڑی چلانے سے اسپیڈ کم دھھیرے چلائیں کیونکہ اسپیڈ چلانے سے ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں دوسرے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور خود کا بھی نقصان ہوتا ہے اور رک رکتا ہوں جگہ جگہ پہ کیونکہ گرمی رہتی ہے اور چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں وہاں کھانا پینا کھاتا ہوں آرام کر لیتا ہوں پھر اپنے سفر کا سلسلہ اسٹارٹ کرتا ہوں